हां जी नमस्ते दीदी केह् हाल ऐ यरो फोन लैना हां कोई सस्ता नेहा गै लैना यरो जेह्ड़ा कोई कोई दस ज्हार तगर आई जा थल्लै थल्लै गै आई जा उप्पर निं होऐ ते दकान कुत्थें नेही ऐ थोह्ड़ी पता लग्गी जा जित्थें सस्ता होग तुसेंगी आपूं पता फ्ही हूं ठीक ऐ दकान कुत्थें नेही ऐ थोह्ड़ी अच्छा अच्छा अच्छा अवा फ्ही बी पता लोड़दा निं तुस ते कैल्लू ने ते किन्ने बजे होंदियां दकानां एह् किन्ने बजे नेईं ठीक ठीक ऐ नेईं फ्ही बारा इक बज्जी गै जंदा ठीक ऐ ठीक ऐ